दोन लाख एकावन्न हजार णवशें चवदा सात लाख पंच्याअंशी हजार सश्शें चवदा दोन लाख एके चाळीस हजार आठशें सोळा एक लाख बावीस हजार सातशें अठरा चार लाख एक्यात्तर हजार चारशें तीन